नमस्कार सर बोलिए जी सर हमारा कुछ इंटरव्यू देना था आप के अख़बार में हमारे ये सोशल वर्क है वर्कर हूँ मैं हमारे ये महिलाओं में और जो भी है समाज के समाज को जागरूक करने हैं वो सब कार्य किया जाता है तो आप हमारा मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ अभी यही कर रही हूँ लेकिन हमारा जैसलमैर है जयपुर है सब जगहों पर हमारा काम चल रहा है और जितनी हो सके हम अपने हिसाब से सेवाएँ दे रहें हैं जिनको भी ज़रूरत है तो इस में हम ख़ास कर के महिलाओं के लिए काम करने जिन में ग़रीब महिलाओं को रोज़गार देना इनका एस ए जी ग्रुप बनाना जिस में दस महिलाओं का ग्रुप होता है जिस में गोवरमेंट के शुरूआत में बीस लाख का लोन देती है लोन का ये मतलब ब्याज वग़ैरह कुछ नहीं होता है जो ग़रीब महिलाएँ जो भाई करोना काल में उनकी स्थिति ख़राब हो गई थी तो ये लोन से अपना जो भी है घरेलू बिजनेस खोल सकती हैं और अपने स्थिति को सुधार सकती है इसके लिए दस महिलाएँ का समूह बनाया जाता है और तीन महिलाओं को अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव बनाया जाता है और फिर ट्रेनिंग यदि गोवरमेंट के द्वारा होती है जैसे इस में सिलाई है हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंगें है कसीदा है ये सब सिखाया जाता है और ट्रनिंगों के मतलब ट्रेनिंग कम्लीट होने पर पर महिला को पाँच सौ रूपये भी दिए जाते हैं तो ये सब कार्य हमारा चलता है सभी जगह में राजस्थान में जयपुर है जैसलमैर है तो ये सब हमें न्यूज में दिलवाना है

तो आप ये हमारा जो भी काम है मैंने बताया है हमारा जो भी एड्रेस है कॉन्टेक्ट नंबर है या आप न्यूजपेपर में डालिए ताकि काफ़ी लोग हैं जो जिन को नहीं पता है उनको भी पता चले और वो आगे से आगे जुड़ें विशेष कर के हमारा एक और है जिस में ग़रीब महिलाओं की जो बच्चियाँ हैं उनको जो नहीं पढ़ पा रही है कोई भी उनके प्रॉब्लम है तो हम उनको फ्री शिक्षा देते हैं

हाँ ये सब डाल दिजिए आप रोज़गार का शिक्षा का वो तो हम आ जाएंगे फिर आप के एक एड का क्या चार्ज है फ्रंट पेज पे डालें सर पूरा एक पेपर कवर करना है वो तो चलो कोई नहीं पचास हज़ार सर अब कब आना है क्योंकि आप बता दो अपना टाइमिंग क्योंकि इस में भी घंटा एक घंटा तो लग ही जाएगा जो भी फॉर्मेलटीज़ है बताना पड़ेगा तो मैं तो कल के बाद फ्री हूँ क्या टाइमिंग सर तो सर आप का ये एड्रेस बता दिजिए ऑफिस का ठीक है सर तो फिर कल शाम को चार बजे मिलते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए